प्रणाम सर मैं भी एक शिक्षक हूँ दूसरे जिले से मिलने के लिए आए सब ठीक है सर आप अपना इस्कूल का बताइए

जी सर

जी सर

जी सर यहाँ पर भी सब ठीक है यहाँ बट सब ठीक चल रहा है सब अच्छा से हो रहा है पढ़ाई लिखाई